बेंकनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंनि बेवहाय आगोलाव गोबां जायगाफ्रावसो दङमोन बेंकफोरा नाथाय आथिखालाव फिसा फिसा ब्रान्स आरो बेबादिनो ब्रान्सजों लोगोसे खायसे फिसा फिसा खोनदो आरो बोफ्लेबावनाय बेफोरबादि बेंकनि एजेन्थफोर दङ दा बिथांमोना माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावनानै बेंकआव रां रुफा दोनथुमनाय बेफोरबादिनि माखासे सुरु सुजुक सुबिदाखौ खालामनानै होगासिनो दङ मावगासिनो दङ बांसिनद्राय मानि गामिद्रायाव नङाब्लाबो गामि खाथियाव थानाय जे थाउन बा सक बेफोरबादिफ्राव दखान बाजारफ्राव बेफोरबादि बेंकनि मोनसे फिसा ब्रान्स बादियै खुलिनानै गामिनि सुबुंफोरखौ बा बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मदद खालामगासिनो दङ होननानै आं सानो आरो